हांव यूट्युबचेर विडिओ पळयतां तेतून म्हाका नवे नवे प्रकारचे पदार्थ शिकपाक गावता कुकींग टिप्स गावता आनी खूब किदें किदें कळटा पयलूच्या काळान आमचीं जाणटी दाखयता आनी तीं रानता तें पळोवन आमी रानतालीं तेन्ना तितले तरांचें पदार्थूय करिनाशिल्लीं आनी तेन्ना मिरसांगूय रगड्यार वाडटालीं आतां वाडटा मिश्चराचेर आतां कितलेशेच पदार्त जेवणाक जेवणाचे यूट्युबार दाखयता आमकां शिकपाक गावता घरा बसून आमी करूंक शकता नवे जनरेशनाच्या भुरग्यांक आतां सगलें इजी आसा कोणें शिकोवपाची गरज ना यूट्युबा वयल्यान पळोवन जेवण करूंक शकता कुकींग शिकपाक शकतात आनी पळय इतली संदी बरी दिल्या आमकां यूट्युबान यूट्युबान इतलें सारकें बरें हें केलां की कोणाकूच अशें व्हडलेशें टेंन्शन ना आनी आमी जायते आमकां जाय तें तरेन हेल्दी टीप हेल्दीपणान वापरून आमी आयटम करूं शकता जेवणाचे